हम अपन स्वास्थ्यके बीमा तऽ करबेने छी लेकिन ओकर उपयोग अपन पारिवारिक जीवनमे नहि केलहुँ हँ आ ओकर उपभोगके कोनो एखन तक सङ्केतो नहिए हुअऽ तऽ ठीक छै एहि दुआरे कि जते भी बीमा छै हुनकर पाॅलिसीके जे छै से निष्कर्ष ओएह रहै छै कि अगर कओनो दुर्घटना भए जाए अगर कोनो मानि लिअऽ कि जहि तरहकेँ बीमा छै अगर ओहि तरहकेेँ सम्बंधित ओहि चीजके कोनो एहन तरहकेँ आवश्यकता होइत छै तकर बादे ओकर अहाँकेँ लाभ मिलत तऽ ओ नहिए हुअऽ तऽ बढ़िआँ छै हालाँकि करबेने हम जरुर छी बीमा आ ओ बीमा छी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्स निकालने रहै जीवन बीमा निगम कए कऽ निकाललकै रहऽ कि अगर कोनो दुर्घटना होइत छै जीवनमे तऽ अहाँकेँ जे छै से ओकर एक लाख रुपैआ मिलत तऽ एकटा ओहो यऽ आओर परिवारमे तऽ ओहिके अलावा एलआइसीयो छै ताहिके बाद आओर भी जे सहारा रहै किछु दिन पहिने चलैत रहै तऽ ओहोमे करबेने रहियै लेकिन उपयोग पारिवारिक जीवनमे अभी तक नहि केलहुँ हँ